म्हज्या आवडीची शैली म्हटल्यार ऐतिहासीक कादंबरी पुराय जिवीत जर म्हाका एकच शैलींतलें पुस्तक वाच्चें पडल्यार हांव निवडटलें इतिहास आनी ऐतिहासीक कादंबरी रणजीत देसाई हेंची स्वामी आणी श्रीमान योगी ह्यो म्हज्यो आवडीच्यो कादंबऱ्यो रामायण आनी महाभारत हो म्हजो आवडीचो विशय ह्या विशयांचेर आदारीत म्हाका नवीन खंयचीं पुस्तकां मेळात हांव तीं घेतां आणी खरेंच मन लावन वाचतां त्याच बरोबर मायथोलॉजी हो प्रकार सुद्दां म्हाका आवडटा हालीं हांव दत्त देवदत्त पट्टनायक ह्यांनी बरयल्ली जय ही कादंबरी वाचतां खरीच खूब सुंदर अशी ही कादंबरी आसा महाभारताचेर आधारीत पूर्ण महाभारताचो विशय सखोल पद्दतीन कळपाक जाय जाल्यार जय हें पुस्तक खरेंच बरें आसा